हाँ मेरे घर से लगभग चार से पाँच किलो मीटर दूर पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है फिलोमैथ और वहाँ पर मैं रेगुलर श्टडी के लिए सेल्फ स्टडी के लिए जाता हूँ क्योंकि घर पर वह माहौल नहीं मिल पाता है जिस माहौल में लोगों को देख कर और जो शांत और एकदम एकांत जो स्वभाव जो माहौल होता है वह वहाँ पर घर पर नहीं मिल पाता है जहाँ घर पर थोड़ा शोर शराबा होता है जिस वजह से इश्टडी में बड़ा प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया है जो यहाँ से चार से पाँच लगभग चार से पाँच किलो मीटर दूर है राजत तलाव एक अलग बोल सकते हैं एरिया है जिसका नाम है रजत तलाव और वहाँ पर है फिलोमैथ नाम से लाइब्रेरी है जहाँ पर मैं रेगुलर जाता हूँ श्टडी करने के लिए और वहाँ पर मुझको वहाँ की जो माहौल है और वहाँ की जो व्यवस्था है वह बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पर श्टडी के लिए सेल्फ इश्टडी के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे श्टूडेंट आते हैं जो स्वयं सेल्फ श्टडी करने के लिए वहाँ पर आते हैं और उनको देख कर अपने आप को भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी अच्छे से स्टडी करें और लाइफ में कुछ आगे बने बढ़े तो लाइब्रेरी होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि घर पर वह माहौल नहीं मिल पाता है जिस माहौल में हम लोग एक लाइब्रेरी अलग जगह जहाँ पर लाइब्रेरी का जो एक सुविधा होता है वह घर पर नहीं मिल पाता है लाइब्रेरी का सुविधा क्या होता है वहाँ पर एक माहौल होना चाहिए जहाँ पर सत्तर अस्सी बच्चे हो जहाँ पर सब लोग साथ में श्टडी करें और थोड़ा सा शांति का माहौल हो एक दूसरे को देखकर एक प्रेरणा मिलती है वहाँ पर की हाँ वह पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए और वह माहौल मिल जाता है लाइब्रेरी में तो मैं तो रेगुलर जाता हूँ लाइब्रेरी और घर पर मैं मैंने मेरी मैंने एक बार सोचा था कि मैं घर पर एक लाइब्रेरी को अपने रूम में बनाऊँ बट वह हो नहीं पाता है क्योंकि घर पर थोड़ा सब लोग आते जाते रहते हैं बात वात करते रहते हैं तो वह माहौल नहीं मिल पाता है और शोर शराबा ज़्यादा होता है इस वजह से पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सेल्फ स्टडी अच्छे से हो नहीं पाती है इसके लिए थोड़ा सा लाइब्रेरी के लिए मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा शांति का माहौल हो जहाँ पर लोग शोर शराबा न करें तो वहाँ पर अपने अपने माइंड को एकत्रित करके एकदम अच्छे से पढ़ा जा सकता है क्योंकि वह माहौल मिलता है हम लोगों को